गेलेनाया सुबुंखौ खौसे लाबोयो होनना आं सानो मानोना गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो बे गेलेनायखौ गेलेबोगासिनो दङ गेलेनाया जोङो मोनसे खेलाखौ गेलेनो थाखाय टीम मोनसे ज' जानानै जोङो गेलेनो गोनां जायो बे गेलेनायजोंनो जोंनि खौसेथियाबो नुजायो मोनसे खेलाखौ देरहानो थाखाय बा जोङो मोनसे टीम बानायनो थाखाय खौसे जानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो जोङो मायबा मोनसे खेलाखौ देरहानो थाखाय खौसे ज'यै लोगोनांनैसो जों देरहानो हायो बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोबा फुटबल बास्केटबल क्रिकेट बायदिसिना गेमफोरा बेबायदिनो टीम मोनसे दानानै गेलेनानै जोंनि सुबुं माहारिखौ खौसेयै जौगानाय आरो गावजों गाव अनलायना थानायनिबो मोनसे खौसे लाबोनाय बेबायदियैनो गोदो आरो दाबो खेलाखौ गेलेबोदों आरो गेलेगासिनोबो दङ बेबायदिनो आं आसा खालामो बेबायदिनो जोंनि गेलेमुआ आरो जौगानायनिफ्राय जौगालांसिनगोन बुंनो थाङोबा जोंनि गेलेनायजोंनो खौसेयै ज'यै दावगालांनो थाखाय खाबु मोन्दों जोंनि बयबो मानसिफ्रानो खेलाखौ गेलेयो ज'यै लोगो जालायनानै बेनिफ्राय गेले गेले स्टेप बाय स्टेप आवगायलाङो आवगायलाङै आवगायलाङै जोङो देरहालाङो बिदिनो गेलेनायजोंनो सोरबाबा गावनि मुंखौ खामायहैयो मुं खामायनायजों लोगोसे जोंनि जोंनि खौसे आरो गावनि थांना थानायनि राहाखौबो गोजौ फारसे आवगायलांनो हायो बेनिखायनो आं सानो गेलेनाया जोंनि सुबुं माहारिखौ खौसे लाबोयो आरो लाबोबाय थागोन बा इयुनावबो लाबोलांगोन बेफोरबायदियैनो गेलेनाया जोंनि मोनसे सिनायथि बे गेलेनायजोंनो जोङो सुबुं माहारिया बयबो गावनि सिनायथिखौ गावनि नाजानायजों गासैखौबो सिनायथि होलाङो आरो खौसे थायोब्ला गावनि समाजनि आरो गावनि जायगानि नाम मोनो बे खौसेथिजोंनो गेलेनायजों गोबां सोमोन्दो थायो गेलेनायानो मानसिनि देहाखौ मोजांबो खालामो आरो फ्राट फ्रिट थानो थाखाय मानसिया मोजाङै देहाखौ थाजिमाव दोननो हायो बेफोरैनो समाज आरो गामिफ्रावबो मुं मोनो गेलेनायजोंनो बे खौसेथियानो मानसिनि सुबुंनि थांना थानायाव गोजोननाय लाबोयो खौसेथि गैयाब्लानो एना एनि जायो बेफोर गासैबो जोंनि गेलेनायाव एसे नांथाबनायजों खौसेथि थालायनायजोंनो मानसिया जोंनि सुबुं समाजखौ सुबुंनि थांना थानायखौ सुबुंनि जाथायफोरखौ मोजाङै मोजां खौसे लाबोयो गेलेनाया बेखौनो आं सानो